नमस्कार हाँ बोल रहा हूँ

पचास स्कूल बैग हाँ है लेकिन साइज़ बताइए एक बार नहीं एक्चुअली क्या है बैग दो तरह के होते हैं एक तो पीठ पे लटकाने वाला होता है एक कँधे पे लटकाने वाला होता है तो कौन सा चाहिए आपको तो उसमें कितनी बुक्स वगैरह की जगह होनी चाहिए थोड़ा बताएंगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है मिल जाएगा मिल जाएगा आप मेरे को ये बताइए कि एक तो आपका जो पेमेंट होगा वो कैश होगा या ऑनलाइन होगा ठीक है

नहीं नहीं दिक्कत नहीं आएगी क्वालिटी अच्छी है और आप उसको एक बार आप आ जाइए दुकान पर तो मैं वो भी दिखा दूंगा है न नहीं नहीं नहीं नहीं आएगी नहीं आएगी आप उसकी चिंता मत करो क्वालिटी हम बढ़िया ही रखते हैं

देखिए जो आप बैग की बात कर रहे हैं वो आएगा चार सौ पचास रुपये का हाँ अच्छा नाम भी लिखवाना है आपको देखिए उसके पचास रुपये और बढ़ जाएंगे आपके हाँ हाँ नहीं वो हो जाएगा लेकिन उसके पचास रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपके देखिए एक काम करते हैं आपको पचास चाहिए न अब आप मेरे को ये बताइए जी एस टी बिल चाहिए या कैश में ही चलेगा जी एस टी जी एस टी बिल चाहिए न तो देखिए जी एस टी बिल लोगे तो आप प्रिंटिंग भी चाहिए आपको अच्छा अच्छा चलिए एक काम करते हैं मैं आपको प्रिंटिंग के साथ साढ़े चार सौ का लगा दूंगा ठीक है नहीं तो अब क्या संतोष जी से बात हुई थी क्या आपकी बैग के लिए अरे तो फिर आप इतना बात क्यों कर रहे हो आप तो आ जाओ जो होगा लगा लेंगे चलो एक काम करो आप आ जाओ एक बार है न शॉप पर आ जाओ फिर हम देख लेते हैं बात कर लेते हैं ओके ओके